मां हाली में जेको प्रोडक्ट वरितो आहे उहो प्रोडक्ट मोबाइल आहे ऐं हुन मोबाइल में जेके नेगेटिव इंपेक्ट्स आहिनि उहो नेगेटिव एक्स्पीरियंस उहो आहे त हुन जी जेका मेमरी आहे रेडमी नोट टेन ए प्रो उन जी जेका मेमरी आहे उहा फोर जीबी रेम आहे ऐं हुन फोर जीबी रेम हुजण जे करे हुनजी स्टोरेज जेका आहे उहा असां घटि करे सघंदा आहियूं मूंखे अगरि कोई मटीरियल सेव करणो आहे त मां उन जे इंटरनल स्टोरेज में हुजण जे करे घटि हुजण जे करे मां उहो वधीक सेव नथी करे सघां जंहिं जे करे मूंखे मेमरी कार्ड विझणो पवंदो हुन कार्ड जे लाइ वरी मूंखे हुन जे लाइ फीचर्स ॾिसणा पवंदा उन खां मथे ॿियो कोई मेमरी कार्ड पइजी न सघंदो आहे छिके छिके सिक्सटी फोर जीबी कार्ड पइजी सघंदो उन खां मथे टू फिफ्टी सिक्स वारो पइजी ही न सघंदो इन जो मतिलबु इन जो इते असां खे नेगेटिव इंपेक्ट् मिलियो आहे जंहिं मां असां सेटिस्फाई कोन आहियूं ऐं ॿिई ॻाल्हि त इन में जेका कैमरा जी क्वालिटी आहे उहा अॻियां वारी वरी बि सुठी आहे त पुठियां वारी कैमरा क्वालिटी जेका आहे उहा ॾाढी घटि आहे ऐं उन जे करे असां जाम सफर करे रहिया आहियूं ऐं ॿिई ॻाल्हि त असां ॿिई ॻाल्हि त असां उन में जेको बि रिकॉडेड सिस्टम आहे ऑनलाइन रिकॉडेड सिस्टम आहे उहो रिकॉडेड सिस्टम न हुजण जे करे त असां ऑटोकाल रिकॉडिंग सिस्टम आहे कान ऑटोकाल रिकॉडिंग सिस्टम न हुजण जे करे असां छा करे रहिया आहियूं असां खे अलॻि सां हिकड़ो एप इंस्टॉल करणो थो पवे ऐं हिन में ऑटोकाल सिस्टम में बि असां खां पुछे थो त असां रिकार्ड कयूं कि न न न त त ॿियनि फ़ोन्स जे ब्रांड्स में ऑटोकाल रिकॉडिंग पाण ई थी वेंदी आहे